हँ की लेबै हँ चप्पल बेचै छियै हमरा चप्पल लै के रहय कत्ते मे देबै पचास रुपआ के छोटा चप्पल छै नहि हमरा सिआन के लैके छै तऽ सिआनो के सए रुपैआ हेतै कनिएँ मनिएँ कम भऽ जेतै हँ जुत्तो रक्खै छियै छोटा से लय कऽ बाड़ा लऽ कऽ कम से कम दू सए चारि सए चप्पल जुत्ता रहै छै हँ कम कऽ देबै हँ फलो फूल रखै छियै सेव रखय छियै सेव सन्तरा तकर बाद हँ अथी बैदाना केना हूँ दै छी अखनी नहि देत सए रुपए किलो सेहो मिलै छै हँ साठि रुपए किलो साठि रुपए किलो अँगुर मिलै छै

हूँ केना जुत्तो रखै छियै जुत्तो छै दू सए अढ़ाइ सएके जोड़ा छै जुत्ता हँ कनी मनी कम भइए ने जेतै पाँच दस रुपआ कोन अन्तर छै दोसर लऽ लेब हँ डेढ़ सएके चप्पल देबनि दू हूँ ओना दऽ देबनि डेढ़ सए के कए जोड़ा लेथिन जुत्ता डेढ़ सएके आ चप्पल छै सए रुपैआ सिआना आ पचास रुपैआ बच्चानी अहू सऽ जादा है अहू सऽ जादा दाम के छै जुत्ता लेकिन बहुत जादा दाम कय छओ पाँचो सए रुपैआ के जुत्ता छै हँ तऽ कम्मे के लेथिन तऽ कम्मे भऽ जेतै हँ तऽ दऽ देबनि पाँच जोड़ी हँ तऽ सब भऽ जेतनि ओना तऽ सब ठीक छै